घरमे पाहुन आबैत छै तऽ हुनका बैठै लए कहैत छियै खाना पीना जे छै नास्ता ओस्ता दै छियै लेकिन का मना करैत रहैत छथिन लेकिन तब पर भी दै दै हियै दै हियै खाना ओना दै हियै ओहिके बाद खाना ओना खाइ खयलाक बाद ओ आराम करैत हिखनी करै हिखनी ओसब हरदम घर जाइ खातिर सोचै हिखनी जाइ खातिर जिद्द करए हिखनी लेकिन जाइ लए हुनका नहि दै छियै अगला दिन जाए खातिर हमलोग बोलै हियै लेकिन ओ जाए खातिर जिद्द करए हिखनी